मिकी सारें कोला ज्यादा अच्छा लगदा बेलीं लाना जि'यां साढ़े इत्थै खीरें गी आखदे ककड़ी ककड़ी दियां बेलां लांदे अस एह् लगदियां मौसमी होंदे बूह्टे होंदे